नमस्ते सैमसंग की सर चौबीस हज़ार पच्चीस चलेगा सर और आपके यहाँ नेटवर्क कौन सा अच्छा चल रहा है टू जी फोर जी फाइव जी फाइव जी बढ़िया है सर सीम वीम कौन सा आपके यहाँ बढ़िया चल रहा है जीयो अच्छा सर पच्चीस हज़ार में पड़ जाएगा आप सैमसंग का ले सकते हैं बहुत अच्छा कैमरा भी अच्छा है बैटरी बैकअप सब चीज़ इसमें बहुत अच्छे है फ़्रंट कैमरा भी अच्छा है एटुरेंस भी बढ़िया है उसमें आप ले सकते हैं हाँ सर मिल जाएगा सब कौन सा सर बोल रहे हैं वीवो वह भी पच्चीस बीस हज़ार तक पड़ जाएगा आपको जे हाँ सब बढ़िया रहेगा उसमें जैसा आप लेना चाहें पच्चीस तीस प पैंतालिस सब मतलब मिल जाएगा हर रेट में आपको चीज़ें सारी अच्छी मिलेंगी हाँ सर हर कंपनी की आपको मोबाइल मिल जाएगा हाँ सर हम दुकान पर ही हैं आप तो आइए दस बजे दस बजे मेरी दुकान खुल जाती है दस बजे से आप कभी भी आ सकते हैं कितने तक का चाहिए था सर आपको बीस से बाईस हज़ार जी मिल जाएगा सर उस रेट में भी आपको मिल जाएगा हाँ सर आप अच्छी से अच्छी उतने में मिल जाएगी और कोई मोबाइल हाँ सर हाँ सारी मिल जाएंगी हाँ सर आइए हमारे यहाँ हर तरीक़े से आपको फोन मिल जाएंगे जैसे आप बी बता रहे हैं बीस हज़ार बाईस हज़ार के अंडर में तो मिल जाएगा आपको

ठीक सर अब कब आ रहे हैं आप ठीक है सर नमस्ते तो आइए